आंनो दख'ना नांगौमोनहाय माथानि दख'ना दंना गैया माथाना ओमफ्राय दा बिसिबां जाखो माथाया माय माथा दख'नाया दामफ्रा बारस' जाथारबाय आयु दामानो बारायगासिनो माथो आवगोललाय एसे खमनि मोनोमोन नयस' थाखासोमोन दा बारस' जाथारबाय माथायानो ए ओमफ्राय बे दख'ना दख'ना सेथफ्रा बेसेबां बेसेबां लायो इसे बिदिनो मोजां मानि रं खारैखौ नांगौमोन आंनो बबेबा बबेबा दख'नाया रं खारजोबथारो ओंखायनो आं एसे रं खारै मोजां

अ' आराय हाजार ना माबायदि नायनि दे औ औ नैबेखौ मोजां नुथारदोंमोन नुनायालाय रंसो खारगोन नामाथाय

नैबे खालारखौनो मोजां मोनदोंमोन मोजां मोननायालाय ओमफ्राय औ ओमफ्राय माथानिखौ माथा गोजानि माथा दंना गैया

गाबोनसो ए आं गोजानि माथा सो गाननो लुबैदोंमोन बेखायनो बेखौसो नागिरदोंमोन आंयो ए ओमफ्राय गाबोन सफैफिनगोन आरो बे माथाया औ बे माथाखौ होनबालाय गाबोन लानसै नैबे सेथ दख'नाखौनो एसे नायनायग्रोसै औ ओं ओमफ्राय बे दामगोसानि बे मा होनो औ सेमि पाटफ्रा बेसां औ सरल' हाजारसोनि हरबाय अ' आथार' हाजारनिखौ सरल' हाजारावनो हरबाय दख'नाखौथ' नांगौमोन दा फैसायासो फैसाखौसो एसे खमनिखौनो लांथ' नांसिगोन औ औ

औ दानि बाजाराव एसे खमनिखौबो बेखौबो औ बेफोरखौबो पाथनि दख'ना बायदि नुयो माथो बेफोरखौनो लानसै नामा

ब्लावस सेथ थाफाखानाय औ ब्लावस सेथ थाफाखानायानो औ बेखौनो लानसै बेसेबां बेसेबां गोलैखो बेहा बेसेबांनि हरगोन एकसस'नि हरसै एसे खमायजाबावा एसे खमायबावदो एकस' थाखासो खमायबावदो एकसस' लाथारसै दे होनबालाय बेखौनो लानसां दे औ लानसां बेखौनो